हमारे गाँव में एक तालाब है वहाँ जाल ले के हम लोग जाते हैं मछली पकड़ते हैं मछली पकड़ करके हमारे यहाँ एक मार्केट हैं बन में उसमें बेचते हैं कटिया भी लगा लेते हैं जैसे केंचुआ लगा करके पकड़ा जाता है पकड़ करके मार्केटिंग करते हैं मार्केटिंग करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और जीवन यापन करते हैं मछली का धंधा ये हैं कि अब आज कल के विषय में जैसे बारिश हो रही है तो मछलियां पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी हम लोग पकड़ते हैं और जीवन अपना यापन करते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ पे थोड़ी दूर बाज़ार है हमारा उसे बराना किरौली हुआ यहाँ जा करके अपना धंधा देखते हैं कमाते खाते हैं यही सब काम है

बहुत सारे अब जाल भी कभी कभी डालनी पड़ती हैं जाल न हो तो नाव नाव भी ले जानी पड़ती है अरे बड़ी दिक्कतें होती हैं और डाल डाल करके मछली डालनी पड़ती है उसमें तीन से चार लोग लगते हैं तीन से चार लोग लगे तब मछली पकड़े मछली पकड़ करके काम करे उसके बाद मार्केटिंग करें मार्केटिंग करने के बाद यहाँ से